असांजे बम्बई में जुहू बीच आहियो त उते वञी करे स्विमिंग कंदो आहियां मां ऐं ॿियो गोआ बि घुमणु वेंदो आहियां त गोआ में बि बीच ते वञी स्विमिंग कंदो आहियां ॾाढो मज़ो इंदो आहे ॾाढो ऐं ॿियो असांजे उल्हासनगर में ई स्विमिंग पूल आहे मूल्सपार्टी जी हुते बि मां स्विमिंग करणु वेंदो आहियां